हैलो हां जी अच्छा हां जी कुद्धर कुद्धर घूमना मतलब पसंद ऐ जम्मू दी सबसे अच्छी अच्छी जगह ऐ जियां इ'यां तुस हरी पैलेस लेई लैओ हरी निवास इन्नी अच्छी जगह ऐ इद्धर जाना चाहिदा ऐ पराने पराने साढ़े इद्धर कल्चर दी मतलब जो बी कल्चर दे कन्नै मिलदियां जुलदियां चीज़ां न ओह् असें इद्धर मिलदियां इद्धर काफी अच्छी जगह ऐ इद्धर जाना चाहृिदा घूमने ई काफी बाह्र दे लोक बी आंदे ते इद्धर तो एक सबसे अच्छी बेस्ट मतलब जेह्ड़ी मै आखनी आं एह् इद्धर इक जगह् ऐ ओह् बी जम्मू च बड़े सारे मंदर न बड़े सारे ऐसे घूमने आह्लियां जगह न जिसी आह् जियां इक तुस बावे आह्ली माता गै लाई लै बाग ए बहु लाई लाओ ते एह् अहें मतलब ऐ बी थोह्ड़ा अच्छी जगह् ऐ होर ज्यादा कोई रश बगैरा बी नेईं होंदा हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी ओह् अवेयरनेस नि ऐ लोगें अवेयरनेस नि ऐ ते असें थोह्ड़ा मतलब जेह्ड़े जम्मू एंड कश्मीर दे लोक उ'नेंई फिर थोह्ड़ा पता पर जेह्ड़े बाह्र दे लोक ऐ अगर ओह् साढ़ा थोह्ड़ा जम्मू न बिच्च थोह्ड़ा दिक्खन कि थोह्ड़ा केह् केह् ऐ एह्दे थोह्ड़ा करन कि फेर उ'नें'ई पता चली सकदा जियां ओह् आंदे माता वैष्णो मतलब जेह्ड़ी सबतो मश्हूर जगह ऐ जम्मू एंड कश्मीर दी ते जम्मू दी ते जियां पैह्ले लोक कंडोली मंदर बी आंदे कंडोली मंदर दां होइयै कंडोली मंदर सबतो अच्छी जगह ऐ कंडोली मंदर दा होइयै फिर लोक माता वैष्णो जे ऐ दर्शन करने ई जंदे हां जी जम्मू बिच्च बोह्त सारियां इ'या मै तुसीं सनाया हरी पैलेस हरी निवास जाना चाहिदा इ'यां इक मुबारक मंडी इक पैलेस ऐ उद्धर जाना चाहिदा एह् जेह्ड़े साढ़े मतलब पुराने पुराने जेह्ड़ा कल्चर हा मतलब पराने राजा महाराजा दे टाइम दा जेह्ड़ा टाइम पीरियड हा अदूं दा सिस्टम ऐ अदूं दा इद्धर सब कुछ ऐ असें उद्धर जाना चाहिदा लोकें गी इद्धर जाने बास्तै अवेयर करना चाहिदा मतलब जाना चाहिदा बड़ी अच्छी जगह ऐ हून जियां बावे आह्ली माता होई इद्धर जाना चाहिदा एह् एह् बी इन्नी फेमस जगह ऐ ते मै आखनी आं कि अस इ'नें इ'नें जगह पर जाना चाहिदा होर बी जम्मू बिच्च बड़ी जगह ऐ

अच्छा अपना ऐक्सपीरियंस मै बी ज्यादातर इ'न्ना जम्मू च घूमी दी नि ऐ ते जियां में तुसेंगी सनानी में हरी निवास गेदी आं उद्धर काफी अच्छी जगह ऐ होर उद्धर मिगी ना मतलब इ'न्ना अपने कल्चर दे रिलेटेड इ'न्ना मतलब पुरानी चीज़ें दे रीलेटेड पढ़ने दा मतलब दिक्खने दा बड़ा ज्यादा शौंक ऐ ते मै उद्धर गेई मैने मैं उद्धर दिक्खेआ कि पराने राजा महाराजा दे टाइम दा उद्धर इ'न्ना कुछ मिगी दिक्खने वास्तै मिलेआ उं'दा स्टोरियां सुनने बास्तै मिलियां कि इ'न्ना इ'न्ना मतलब कि हरी निवास उ'नें च ओह्दे उप्पर उ'नें स्कूल बी बनाया उद्धर रणवीर वो महाराजा रणवीर महाराजा जेह्ड़ा उं'दे उप्पर बेस्ड उ'नें उत्थे बच्चें वास्तै स्कूल बनाया ओह् बी असें दिक्खना चाहिदा बड़े अच्छा स्कूल ऐ ते जेह्ड़ी हरी पैलेस जगह ऐ ओह् बोह्त ही अच्छी जगह ऐ जाना चाहिदा सारें गी उद्धर बड़ा अच्छा मतलब तुसेंगी रिलैक्स करो अपने कल्चर दे बारे च मतलब दिक्खो पुराने थोह्ड़े चीजें दे ट्रेडिशन दे बारे च पढ़ो ये इद्धर हरी निवास ये हरी निवास इद्धर केह् नाम ऐ जगह् दा थुआढ़ा करन नगर करण नगर दे पिच्छे मतलब के सी दे पिच्छे आंदा अंबफला अंबफला दे पिच्छे करन नगर ते करन नगर तो उद्धर मतलब सामनै ई बड़ा सारा ते गेट एंट्री उप्पर सामनै बड़ा बड्डा लिखे दा उद्धर मतलब तुस कुसै बी पुच्छगे ते पता चली जाना हां जी हां जी ते उस टाइम में कालेज जन्नी होनी आं फर्स्ट इयर सेकंड सेमेस्टर च पढ़ै नी आं ते फिलहाल साढ़े इग्जाम आने आह्ले ऐ इंटरनल्स ते बस घर बेठियै उं'दी त्यारी हां जी में जम्मू गोरमेंट वीमेन परेड कालेज हां जी अच्छा अच्छा जम्मू दा फ़ूड कल्चर राजमां चावल मश्हूर ऐ खाने चाहिदे ज्यादा फेमस जेह्ड़े जम्मू दे लोक ऐ राजमां चावल फेमस ऐ बाह्र बी तुस चली जाओ ते जम्मू दे राजमां चावल होर होर जम्मू मतलब ब्यूटी ऐ इ'न्नी प्यारी कश्मीर बी इन्ना अच्छा ऐ जाना चाहिदा हां जी अम अम्बल खाने बास्तै हां हां जी हां जी हा हां हां एह् जम्मू एंड कश्मीर च मतलब राजमां चावल होई गे छोल्ले पूड़ियां अम्बल एह् जेह्ड़ी मतलब साढ़ी डोगरी रुट्टी ऐ होर फेमस ऐ होर मतलब बाह्र तुस कुतै बी चली जाह्गे एह् जेही रुट्टी तुसें'ईं कुतै नि मिलने जेह्ड़ी जम्मू एंड कश्मीर बिच्च मिलदी हां जी अम्बल अम्बल अम्बल अम्बल मतलब हां जी हां सात मिनट की हो गयी है